ओह्दे तांई पैह्लैं चाही दा खेत्तर बहाए दे चाही दा चलो पैह्लें दे बजुर्ग हे ओह् हल बहांदे हे जेह्ड़े डंगर होंदे हे जिस्सी अस संडे बगैरा बोलने होन्ने

फ्ही उस्सी कड़हानें तांई क्रैशर दी जरूरत पौंदी ऐ ओह् बी अजकल्ल मशीनीं टाईप आई दा पैह्लैं लोग कड्ढदे हे पूरा भोह् खुद् बनादे हे लेकिन अजकल्ल ऐसी ऐसी मशीनां आई दियां जेह्ड़ियां भोह् बी अप्पूं बनाई ओड़दियां जेह्ड़ा भोह् ऐ ओह् बी साढ़े बड़ा कम्म आंदा ओह् बी साढ़ी खेत्ती बाड़ी च बड़ा जरूरी ऐ डंगरें गी पाई सकने अस सारे पांदे नै फिर जेह्ड़ी होर ऐ कनक बनाई फिर अस उस्सी आटा बनाइयै रुट्टी बगैरा खाही सकने बज़ैर बी बेची सकने ओह्दै च बी बड़ा बैनिफिट होंदा सानूं फैदा होंदा बड़ा होंदा ओह्दै बाद अस चोल ऐ जेह्ड़ा जून ते जुलाई म्हीनैं उगाने सब तो पैह्लै

लेकिन केईं ऐसे बी गरीब बचैरे होंदे बौर बगैरा नेईं कराई सकदे उं'दे तांई सरकार ऐ साढ़ी उ'नैं बड़ा कम्म खोह्ले दा कि पैहे लेई जा लोन पर पैसे लेी जाओ तुस ते बौर कराइयै बापस देई ओड़ो फ्ही ओह् जिसलै उग्गी जंदे त्हार होई जंदे फिर ओह्दी बाड़ कराओ फंडो चौल कड्डो कुदै बेच्चो उ'नें गी बेचियै ते अग्गैं बेचो जिसलै दकानदारें गी बेचो दकानदारें गी बेचो ते पैसे लैओ उं'दे कोला दा ते बल्लें बल्लें धीरे धीरे ओह् कम्म मकाओ अपना चौल दा बी ते फिर साढ़े इद्दर बाज्जरा बी उग्गी जंदा बाज्जरा उगांदे ऐं फिर मक्क ऐ मक्क दे बाद सरसों जेह्ड़ी उगाओ पैह्लैं ओह्दा तेल बनी जंदा ऐ ते तेल दे बाद के कि साह्नूं बड़ा फैदा ऐ एह्दा ते घरा दे जेह्ड़े फिर अस हून लाग्गे धीगे खेत्तर केंई होंदे कुश ते शड़ी इक चीज़ दे खेत्तर लाई ओड़नें शड़ा गोभी ऐ ते कोऊ कमांह् जगाह् गोभी तांई मल्ली दी होंदी ऐ मतलव उनें बिजनस अपनां इस कम्मा च पाई लेदा होंदा कि इयोे कम्म करनां ऐ बिज़नस पांदे ऐं ते ओह्दे च बैनिफिट अपनां घर बाह्र चलांदे खर्चा करदे जेह्ड़ा परिवार होंदा उंदा बी खर्चा करदे फिर जेह्ड़ा बाज्जरा ऐ बाज्जरा साढ़े पंज़ाब च बड़ा मश्हूर ऐ जेह्ड़ी मक्क ऐ ओह्दा ढोडा कन्नै साग खंदा उध्दर लोग ते सब कुश मतलव ठीक ऐ ते में आखनां कि साढ़े इध्दर जेह्ड़े बैद्दर ऐ ते बरखा दी बड़ी जरूरत पौंदी इन्नी बी नी कि जादा बरखा पेई जा कते फ्ही फसल खराब होई जंदी ते साढ़ी सब तो बड्डी जेह्ड़ी देश चलदा ओह् दुए नंबर पर किसान दी बज़ाह् कन्नैं चलदा किसान जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ी मैह्ॅनत करियै उगांदा ऐ सब कुश ते ते जेह्ड़ा बाज्जरा ऐ ओह् जुलाई ते अगस्त महीनैं तक्कर करदे नै